बार्देस तालुक्यान जायतीं महाविद्यालयां आनी शाळा जाल्ली आसा सारस्वत विद्यालय ही एक फामाद शाळा जावन आसा हांगासर बी ए बी कॉम सायन्स कॉमर्स अशें जायतें कोर्सेस आसा बीए बी बी ए एम बी ए अशें जायतें कोर्सेस आसा डि एम सी आसा सँट झेवियर्स कॉलेज आसा मागीर फादर आग्नेल कॉलेज आसा ती इंजिनियरींग कॉलेज थंयसरय जायतें

विद्यापिठां कोर्सेस आसा